आं हॅलो कोण

हां ओके तुमी आतां फोण्या किल्ल्या कडेन पावले

हय हय तुमकां शिवाजी किल्ल्या बद्दल किदें इनफोरमेशन जाय ते तुमी म्हाका विचारूं शकतात तुमकां खबर आसतलेंच की तो शिवाजीचो किल्लो जो आसा त्या शिवाजीच्या किल्ल्या खातिरूच त्या फूल लॉकेलिटीक त्या फूल फर्मागुडी अशे म्हणटात आनी तिका फर्मागुडी म्हणच्या पेक्षा तेका पयलींचे लोक फर्मान गुडी म्हणटाले फर्मान गुडी किद्याक तर जेन्ना पोर्तुगीज येताले अटॅक करपाक आमच्या गोंयचेर आनी ते फोण्या तालुक्यान येवपाक सोदताले तेन्ना हे ही गोष्ट खंय आमच्या शिवाजी राजांक कळ्ळी आनी शिवाजी राजान त्या फर्मान गुडीचेर म्हणजे तो इल्लोसो डोंगर कसो आसा तुमी पोळोपाक शकतात तेजेर वयर रावन शिवाजी राजान तेंकां खंय फर्मान सोडलो की त्या पोर्तुगिजांनी तेज्या फुडें येवचें न्हय म्हणून तेका फर्मान गुडी अशे म्हणटात तेच्याच वांगडा तुमी पळोपाक शकतात की फर्मागुडीच्या म्हणजे सारक्या शिवाजीच्या पुतळ्याच्या पुतळो जो आसा त्या बारीकश्या दोंगरार त्या डोंगराच्या सारकें ऑपोजीट एक गणपतीचें देवूळ आसा अशें म्हणटात की पयलीं थंय खंय गोरवांक राखपाक खूब गुराखी आसतालें आनी ते सदांच एका देवाची पुजा करताले की देवा आमच्या गोरवांक सारकी दवर म्हणून आनी जेन्ना आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री जाले भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्ना तेंच्यानी जो फातर आसलेलो जो देव म्हणून ते गुराखी पुजताले ते फातरांचें तेंच्यांनी देवूळ बांदलें आनी थंय गणपतीची गोपाळ गणपतीची स्थापना केली आनी तुमकां खबर आसत जाल्यार गोपाल गणपतीची ही एकमेव मंदीर अशें आसा जें फूल गोंयान आसा आनी ते सुदां फर्मागुडयेर तुमकां आनी किदें इनफोरमेशन जाय हो किलो सुमारे एकोणीशे सालान बानलेलो एकोणीस सेंच्युरीन बानलेलो आनी त्या किल्ल्याचें बांदकाम जें आसा जें आतां जशें दिसता तशें पयनीं नासलेलें पयलीं तो किलो म्हणजे फक्त एका दोंगरार वयर एक जें आर्मां बी दवरुपाक जाका म्हणटात पळय तोफ आसताले तसो खंय फकत एक तोफ आसलेलो पूण जेन्ना एकोणीशे सालान जेन्ना तेजेर सर्वे जालो तेन्ना गोंयच्या आर्कोलॉजीकल डिपार्टमेंटान हो किलो बानून काडलो जेणे करून तो बारीकसो दोंगर जो आसा तो कोसळचो न्हय तेजो आतां तुमी भिंती पळयता जेंकां तांबडो आनी धवो कलर मारला तो कलर आतां किद्याक मारला जाल्यार आतां जें ट्युरिस्ट येता जें प्रेक्षक येता त्या प्रेक्षकांनी ताका पळोवचें फोटोस काडपाक म्हणा नाजाल्यार तेजी आनी तेच्यांनी चड तोखणाय करची म्हणून आतां थंय डेकोरम असो केला जेणे करून चडान चड पर्यटक तेजे कडेन अट्रेक्टेड जावपाचे नाजाल्या तुमी म्हणटले आतां आसा तसोच किल्लो आसतलो जाल्यार ना तर किलो आतां बांदला तेका किलो आतां म्हणटा पयलीं फकत तो एक जागो आसलेलो ज्या जाग्यार तोफ दवरून शिवाजी राजान फर्मान सोडलेलो थँक्यू तुमी परत परत अशेंच येवचे आनी आमच्या अंत्रूज म्हालान वेगवेगळ्यो जागो पळोवन तुमी प्रेक्षकांनी तेजो आनंद घेवचो धन्यवाद